एह् जेह्ड़ी क्हानी ऐ एह् असें अपने ग्रांऽ बिच सुनी दी ऐ जेह्ड़े बड्डे बड्डे बजुर्ग की ओह् अल्ली तगर सनांदे न इत्थै इक बड़ा बड्डा मैह्ल ऐ ओह् ऐ ओह् ऐ जनरल जोरावर सिंह जी दा होर हिमाचल दा इत्थै आये थे रौह्ने आस्तै जेल्लै ओह् इत्थै आए ते उंदे कन्नै केईं लेबर आह्ले आए सुन्ना भरियै ते जेल्लै ओह् इत्थै आए हे ओह् आर्मी बिच भर्थी होए होर जनरल दी पोस्ट पर भर्थी होए होर उ'नें बड़े सारे युद्ध लड़े दे हे बड़ी जगह गेदे न ओह् उं'दा जेह्ड़ा मैह्ल ऐ ओह् बड़ा बड्डा ऐ ओह्दे अंदर बड़ी शैल शैल चीज़ां न ते ओह् बड़ा बड्डा ऐ होर उंदे मैह्ल दे सामनै इक्क तालाब ऐ

ते दौनों उत्थें न्हांदियां हियां होर अग्गै इक्क उ'नें मंदर बनाए दा ऐ उत्थेैओह् पूजा करदे हे ओह् काली माता दे बड़े बड्डे भगत हे जेह्ड़े ओह् हे ओह् बड़े वीर हे इस लेई ओह् बड़े वीर हे बड़ी पूजा करदे हे उंदी वीरता बड़ी ओह् ही जेल्लै ओह् लद्दाख आह्ला युद्ध लड़ने गी गे हे ते कीली माता नै आक्खेआ हा उनेंगी कि तुस एह् युद्ध लड़ने गी नेईं जाओ तुस नेईं तुस नेईं इत्थै थुहाड़ी हार होई जानी फ्ही उ'नें आखेआ कि अगर में एह् युद्ध लड़न नेईं गेआ ते उ'नें उ'नें समझनाि में डरी गेआ होर डरियै नस्सी गेआ इस्स गल्लै ओह् उत्थै चुद्ध लड़न गे हे फ्ही बी उ'नें लद्दाख जित्ती ओड़ेआ ओह् उत्थै गे हे उ'नें बड़ी वीरता कन्नै जेल्लै अपनी आखरी साह् तक्क उ'नें युद्ध लड़ेआ बाकी वीरता कन्नै लड़ेआ इत्थें माता रानी दा त्रिशूल बी पेदा इत्थै ओह् जेह्ड़ा मंदिर हा उत्थै बी त्रिशूल पेदा उत्थै मंदर हा ओह् ढकी गेदा ते कन्नै एह् क्हानी सुनी असें इद्धरै दी